जोधपुर जिले के अगर स्कूल्स की बात की जाए तो यहाँ बहुत सी फ़ेमस स्कूल्स हैं ईविन यहाँ हर स्कूल बहुत अच्छी पढ़ाई की क्वालिटी देती है बट कुछ स्कूलस है जिनका बहुत ही ज़्यादा नाम है जैसे एस एम एस स्कूल है गर्ल्स के लिए है ये एस पी स्कूल ये भी गर्ल्स के लिए है गर्ल्स के लिए सेंटर अकेडमी स्कूल है डी पी ई एस है राज माता लकी बाल निकेतन स्कूल है कि ये जो सारे स्कूल्स है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही हाइली एज्यूकैटड देन हाईली एक्सपेरियन्स टीचर हैं जो बच्चों को हार्ड से हार्ड जो सोल्यूशंस होगा या क्वेशन होगा उसको इतना ईजी वे में वो लर्न करवाती है कि समझाती है कि बच्चों को पढ़ाई एक बोझ नहीं लगती है और यहाँ कि जो अगर शिक्षा कि जो क्वालिटी कि बात कि जाए तो दी बेस्ट क्वालिटी है ऐसे एस एम एस स्कूल में बहुत ही अच्छे से टीचर्स जो है वो बच्चों को हैन्डल करते है और वहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोपोरटिव ईविन यहाँ सभी स्कूल्स में बहुत ही अच्छी व्यवास्था है बच्चों के लिये साफ पानी पानी की टंकी हमेशा साफ़ होती है ग्राउन्ड है ग्राउन्ड की सफ़ाई बच्चों की सफ़ाई को लेकर बच्चों की हाइजिन को लेकर ये सारे स्कूल बहुत अच्छे से सोचती है यहाँ पर बच्चों के लिए ग्राउन्ड भी है खेलने के लिए और यहाँ बहुत सारी ऐक्टिविटी होती है जिससे बच्चों का मतलब केवल एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में ये सारी ऐक्टिविटीज़ में बच्चों को ऑलराउन्ड करती है सारी स्कूल इसलिए मुझे हमारे क्षेत्रों की सारी स्कूल बहुत पसंद है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अपने बच्चों को यहाँ से छोड़ कर किसी और बढ़े शहर में भेजना पड़ेगा क्योंकि बड़े शहरों की क्वालिटी से भी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी मुझे जब जोधपुर के स्कूल्स में मिल जाएगी तो मैं बाहर अपने बच्चे को क्यों भेजूँगी यहाँ के स्कूल्स बहुत अच्छे है बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली है यहाँ की बच्चों के खेल कूद सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है